हां जी तरखान साह्व केह् हाल ऐ होर घऱ बाह्र ठीक ठाक ते जरो एह् घर माए बैड त्रुट्टी दा हा ते चारो पावे त्रुट्टी दे ते बैड बनाना हा इक आर्डर पर बनाने होने तुस आर्डर उप्पर जां बने बनाए दा गै आर्डर उप्पर बनाना हा तुसेंगी सनाई ओड़ना हा पूरा फोटो शोटो दस्सियै किस स्हाब दा बनाना ते में ब्हटसैप पर फोटो सैंड करांऽ हून एह् दिक्को में भेजेआ ते केह् आखदे आमां में शामीं कुसलै होंदे तुस फ्री सत्त बजे अट्ठ बजे तक्कर दकान खोह्ली दी होंदी जां नौ बजे करने होन्ने बंद हां पक्का शैल बनाएओ जिस स्हाब दा दस्सेआ उस्सै स्हाब दा बनाना ठीक ऐ ठीक